आङो मोसौ फियो आरो अमाबो फियो आङो बिसोरखौ बिराद अनो आरो जोथोन लायो आरो बिसोर अमाफ्रा आं आदार हैब्लानो आंनि माथो खोनाब्लानो हाब आंखौ माबानानै मोनामसुलाबायनानै सोलालाबायनानै माबायो आरो आं खाथियाव थांब्लानो आंनि अमाया आरो मोसौआबो आंखौ नुब्लानो बिदि जि माबालाबायो हामफ्लायलाबायो आरो माबा माबि हैदोंदा मादोंदा नंनानै आंनि मोसौआबो बिदिनो मोसौ गाइ मासे ओमफ्राय मोसौ फिसा दामब्रा मासे दं नालाय आङो बिमाखौ बिदिनो जाम्बि जाम्बि होनो आरो ओइ जाम्बि जाम्बि होनब्लाथाय जि मोजां मोनगोन आरो गावहा बिलिरलायो मोसौ आंनि मोसौ गायखौ जाम्बि जाम्बि होनब्लाथाय जि गावहा मोनामसुलाबायथारसिगोन मोजां मोनथारसिगोन आरो आरो बिनि फिसाया दामब्रा नालाय बाबु होनो आरो आं बाबु बाबु होनब्लाथाय जि मोजां मोनखायो बेबो जि बाज्ल'लाबायगोन जि हामफ्लायलाबायगोन खिथु खिथु मोनामसुलाबायगोन बेबायदिनो आरो मोसौ फिसायाबो आङो आंनि जुनारखौ बिराद मोजां मोनो आं फिसिनाय आंनि मोसौ आरो आंनि अमाखौ मोसौ गाय मासे आरो फिसा मासे अमायाबो बारा बुरजा लानो हाया आङो मासेल' बेखौनो आङो जोथोन लानानै बिराद अनो आरो आंखौ नुब्लाथाय आंनि खाथि खाथि जि हामफ्लाय खायो आंबो बिलिर बिलिर जि आदार होयो नालाय अमानोबो मोसौखौबो जि जोथोन लायो आङो बिराद मोजां मोनसिगोन आरो आंखौ मोजां मोननानै जि मोनामसुलाबायनोसै थांब्लाथाय सोलालाबायनोसै बिदिनो आरो आं फिसिनाय जुनारा